हुँ खाना बनाबैमे माँस आओर मुरगा दुनू चीज बन पसन्द करै हिए किए तऽ मुरगा बनैऔ तऽ भी अच्छा लगत खाइमे आओर मछली अच्छासँ बनेबै तऽ ओ अच्छा लगत खाइमे अगर मुरगा अच्छासँ बनेबै तऽ सब कहत हँ बढ़िआँसँ कनिआँ बनेलखिन हँ खाना तऽ सभ बौआ पप्पासभ मम्मी अच्छासँ खाना खाएहिन एहिमे हल्दी पीसिके दै दिऔ अहाँ धनियाके गुड़ा दै दिऔ मिरचाइके गुड़ा दै दिऔ मरीच दै दिऔ अहाँ जीरा मरीच दै दिऔ तेजपत्ता दै दिऔ पिआज काटिके दै दिऔ फोरनमे अच्छासँ देबै तऽ अच्छासँ अहाँके बनत आओर नहि पहिले नम्बर तऽ धोइके आनिलिऔ मुरगा बनेबै तऽ ताहिकेबाद फोरनमे तेजपत्ता दिऔ जीरा दिऔ पचफोरना दिऔ अहाँ जे देबै से अहाँके अच्छा लगत तऽ अच्छा लगत खाइमे बनेबै तऽ मुरगा बनेबै तऽ फेर मसल्ला मसल्लामे अच्छासँ भुजिऔ भुजबै धनियापत्ता दिऔ टमाटरके पत्ता टमाटर दिऔ काटिके फेर अहाँके होइ गेल लहसुन धै दिऔ थकुचिके अदरक दिऔ पीसिके ईसब देबै तऽ आओर मुरगा अच्छा बनत धनियाके पत्ता उपरसँ दै देबै गरम मसल्ला दै देबै ई हो गेल अहाँके मछरी बनबै हिए तऽ फेर मछरीमे मछरीके धोइके बढ़िआँसँ चोइआँ हटैके फेर धोइके अच्छासँ आओर ताहिकेबाद अहाँ तेल कड़का लिऔ तेल कड़काके अच्छासँ अहाँ तेल कड़केलाक बाद बढ़िआँसँ तेल धिक जाएत तब बनेबै देबै ओहिमे मछरी तऽ मछरी अहाँके कड़ाहीमे नहि सटत धिकल रहत कड़ाही तऽ धिकल रहत कड़ाही तऽ अहाँके होइ गेल तुरन्त तुरन्त उतरल जाएत आओर टुटत नहि मछरी आओर तुरन्त अहाँके ओदड़ि जाएत कड़ाहीमे सट्टत नहि टुटत नहि तऽ ओ मछरी अच्छा लगै छै खाइमे लाल लाल होइ जाइ छै फ्राइ तऽ ओ अच्छा लगै छै फेर अहाँ मसल्लाके तेलमे मसल्लाके भुजि दिऔ लहसुन आओर फोरन दै दिऔ तोरी दै दिऔ आओर भुजिके मसल्ला ओकरा तऽ खदकैके खदकेलाके बाद अहाँ ओहिमे खदकेलाके डुबै देबै रसमे तऽ ओ मछली उघारे छोड़ि दिऔ झँकबै नहि नहि तऽ झाँकि देबै तऽ ओ बिसैनी हो जाएत बिसैनीके बाद ओ अच्छा नहि लगत खाइमे आओर उघारे रखि दिऔ आओर ठण्डा हो जाएत ओ मछली दिऔ खाइमे तऽ ओ स्वादिष्ट लगत खाइमे चावलके साथ या रोटीके साथ किछुभी साथ खेबै तऽ अहाँके अच्छा लगत ओ मछली कोइके देबै खाना खाइलए तऽ बहुत अच्छा लगत अहाँके ठीक तकरबाद पप्पो भी खेथिन तऽ कहथिन अच्छा हइ मछली बनल मम्मिओ खेथिन कहथिन अच्छा हइ भइओ खेथिन कहथिन अच्छा हइ अहाँके दिदिओ खैत तऽ कहथिन अच्छा बनलै सब्जी या मछली ताहिकेबाद खेलाके बाद अहाँ अप्पन अप्पन कामपर जइऔ